हैलो हां जी तुसें फुल्ल रक्खे दे अच्छा तुस अब्बु दे मम्मा बोला दे सुनेआ में तुसें फुल्ल रक्खे दे होंदे दकानै पर ते में फुल्ल चाहिदे हे केह्ड़े केह्ड़े फुल्ल चाहिदे तुसें अच्छा असें लैने गलाबै दे बी लैने ते गुट्टै दे बी लैने ते शिवरात्री आवा दी ते थ्होई जाङन असें ई नेईं यरो बड़ा कम्म होंदा सवेरे निं पैह्ले दिन थ्होई जान ते ते में एह् किन्ने रपेऽ किलो न गलाबै दे एह् गुट्टे दे अच्छा सौ रपेआ ते किलो इक गलाबै दे पाई ओड़ेओ ते दो किलो गुट्टे दे पाई ओड़ेओ तुस ते अवा ताज़े फुल्ल होने चाहिदे शैल खरी हां ठीक ऐ